जे काम धन्धा हइ से ठीक लागै हइ तऽ करै छिए तऽ बोल बतिआइत होइत रहै छै तऽ एगो जगहसँ बतिआइत रहै छै सभकोइ ओ काम करै पड़ल हइ ओ काम पड़ल हइ ओ काम कऽ लै छिए ई काम ओ कहीँ कहीँ जेबै इधर उधर घुमै फिरैलए जेबै जल्दीसँ फटाफट काम कऽ ले जाहिसँ

ई काम पड़ल हइ ओ काम पड़ल हइ काम फटाफट कऽ ले काम चलै जेबै तऽ ओहि लोकसँ बात करबै वहाँ बात करबै वहाँ बात करबै चलै इएहमे टाइमपास भऽ जेतै आओर जे आदमी जाइत रहै छै तऽ रस्तामे बात उत चीत हो जा हइ कन जाइतो रहै छिए बातो करैत रहै छिए लोक दूर चलि जाइ हइ तऽ लोक बुलाके बात कऽ लै हइ रुकाके बात कऽ लै छिए